भरतपुर क्षेत्र में लोगों में खेल के प्रति विशेषकर क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और ये किर्केट खेलने वाली गतिविधि सभी लोगों को एकत्रित करती है और आस पास के क्षेत्रों में ज़िलों में समुदाय में भाईचारे की भावना बनाए हुए रखती है इसलिए खेल गतिविधियाँ बहुत ही मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी योगदान प्रकट करती हैं खेल गतिविधियों से समुदाय में परम्परा में तथा विभिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेल खेलना विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी माना जाता है